दाखालि आं गांसे जोमग्रा बायदोंमोन जोमग्रायानो बारा मोजां नङा एखदम लुरेक्सनिमोन आरो लुरेक्सानो जफ्लेजोबनाय फुथिंजोबो रिमोनला मोदोमावनो थाया आरो बिराद गरम ओंखायनो आं बारा मोजां मोनाखै बे जोमग्राखौ मोजां नङा एखदम मोजां नंथारा बे जोमग्राया